کوٹا سسٹم ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے مخصوص افراد یا گروہ کو ٹکٹوں کی خریداری میں ترجیح دی جاتی ہے ان کوٹوں کی مختلف اقسام ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی بکنگ کے عمل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں جنرل کوٹا یہ کوٹا عام عوام کے لیے مختص ہوتا ہے اور اس میں تمام افراد ٹکٹ خریدنے کے اہل ہوتے ہیں اس میں کسی بھی مخصوص فرد یا گروہ کے لیے ترجیح نہیں دی جاتی کنوینسن کوٹا یہ کوٹا سرکاری افسران اہم شخصیات اور بعض اوقات صحافیوں کے لیے مختص ہوتا ہے ان افراد کو معمولی رعایت یا ترجیح دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے سفر کو آسانی سے انجام دے سکیں سینئر سٹیزن کوٹا بزرگ افراد کے لیے بھی مخصوص سیٹی سیٹیں مختص کی جاتی ہیں اس کو اس کوٹا کے مستحق ساٹھ سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد ٹرین کے سفر کے لیے رعایتی ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں